आङो ना हमैनायावहाय बिदिनो सिगां जेखाइ लाबाय खबाइ खदाल सिखाफोर गामलाफोर लाबाय साथनो दै गारनो आमफ्राय थांबाय नाया साथहैबाय दैया गारबाय ओमफ्राय हमबाय नाया दैया रानब्ला हमबाय बे दै बिमाफ्रावबो हमलाबायहैयोमोन आङो माबा दुरुं लाङो दुरुं दुरुं लांबाय फिसाफोरखौ लिंलांखाबाय साथामसो आंजों साब्रै जाबाय आमफ्राय दानि अन्थाइआ लावदें लावदें लावदें खनबायनानै ज' दोनबाय बे दुरुङाव रोबां रोबां रोबां अन्थाइखौ खाबाय खानानै दाने फिसाफ्रा सानैया बोबोनायसै जों सानै मुसारिखौ साथेनायसै ओफाय बोबोयै बोबोयै बोबोयै मुसारियावहाय ज' नारसनफैनायसै माबा बोथिया फाख्रा फाख्रा बे अन्थाइनि बोथिया फाख्राया ज' हाबनायसै खुरैफा गेजेरफा बिदिनो दानदिसेनो बालथिंफा बालथिं गेजेरफा बिदि मोनबोयोमोन ओमफ्राय दाना बेदिनो लाबोबाय संनानै जाफैलायबाय आदा बेला आदा बेला खालामनाङोहाय ना बोनायावबो आदा बेला नङाब्ला बोरैबाबा नोङो दाहायबाय थानो गोसो दङब्ला सानफा लायो बिदिनो आदार आदा बेलायानो बांसिन बांदराय सानसेबो थानो हायानालाय न'आवबो खामानि दङ ओंखायनो बिदिनो आदा बेला गाहाम बोयोमोन आं फुङाव थांब्ला बार'थासिमाव फैबाय बार'थायाव थांब्ला नैसिनि सारिथा बिदिफ्राव फैबाय बिदिनो खालामोमोन ओमफ्राय बिदिनो ना हमहैनाय साथहैनायावबो बिदिनो